नमस्ते नमस्ते हम मालिक हँ प्रणाम मतलब हम मालिक बोलि रहलियै हन हूँ

आओर

डेढ़ सए रुपैआ रोटी भी रहै छै चारिगो रोटी देब चारिगो रोटी देब डेढ़ सएमे चारिगो रोटी आओर ओकर बाद हरा सब्जी आलू दम सब्जी जीरा बाला चाबल लेब तहन तऽ महगा पड़त जीरा बाला चावल लेब तहन महगा पड़त

गरम गरम एकदम ताजा खाना छौ नहि नहि कोइ दिक्कत नहि

अपने अयतै हन खाना लेबऽ लेल कि केकरो भेजऽ लए पड़तै खाना लेबऽ लए अपने अयथिन कि हम केकरो लए कऽ भेजऽ लए पड़तै ठीक ऐसे कहब तऽ घर पर भिजबा देब